में रियासी ग्रां दी रौह्ने आह्ली आं ते अज्ज में तुसें बाबा जित्तो दे बारे च क्हानी सनान लगी आं उं'दे बारे बिच सनान लगी आं बाबा जित्तो इक घार ग्रां दे रौह्ने आह्ले हे जेह्ड़े कि उं'दे जीवन बिच बड़ियां गै कठिनाइयां आइयां ते उ'नें अपनी कठिनाइयां जेह्की जीवन बिच आइयां उ'नें हसदे हसदे गै उं'दा सामना कीता ते उं'दी इक चाची ही जेह्दा नां हा जोजां ते ओह् अप बड़ी गै बुरी ते ब इक जमीन हडपना चांह्दी ही उं'दे कोला अपने ओह्दे सत्त पुत्तर हे अपने पुत्तरें दे नां जमीन करना चांह्दी ही चांह्दी ही कि जित्तो कल्ला कल्ला पुत्तर ऐ ते मेरे सत्त पुत्तर न ते ओह्दे कोल जमीन जै होने दे कारण ओह् हमेशा इ'यै चांह्दी ही कि ओह्दी जमीन कि'यां हड़पां ते इ'यै कारण हा उं'दा कि उं'दे कन्नै इन्नी जलन करदी ही ते बाबा जित्तो गी हर मतलब कि हर टाइम ओह् दुखी करना चांह्दी ही ते छोटी उमर बिच गै उ'नें अपना कदें बी कुसै कन्नै बी बुराई निं कीती ते उं'दी उं'दा ब्याह् इक कुड़ी दे कन्नै होएआ ते उसदे बाद ओह् ते उं'दी इक कुड़ी ही जेह्दा नाम बुआ कोड़ी जिं'दा नां बुआ कोड़ी हा ते